जोंनि धोरोमाथ' ब्रह्म धोरोम लोगोसे जोंनि ब्रह्म धोरोमखौ आं बिराद मोजां मोनो आरो बे धोरोमजों जों ब्रह्म धोरोमजों लोबबा गोनां जोंहा सुलेखा ओ सुलेखाया खननाय आफा नों मेथाइखौ आं बेराद मोजां मोनो जोंनि धोरोमजों ब्रह्म धोरोमजों ब्रह्म धोरोमजों लोबबा गोनां बे मेथाइआ बिराद मोजां मोजां अर्थ गोनां खनदों बियो आं बिनिखायनो बे मेथाइ खननायखौ सुलेखा खननाय मेथाइखौ बेराद मोजां मोनो जों बे ब्रह्म धोरोमनि ओ धोरोमाव बिराद मोजां मोजां माबा दङ जेनेबा अर्थ गोनां ओ मा होननानै बुंगोन ओ मा होननानै बुंबावनांगौथाय आं रोंलाहाय धोरोम जोंनि ब्रह्म धोरोमाव गोबां अर्थ गोनां गोनां जेनेबा दङ आरो आं बेराद मोजां मोनो आरो बे ब्रह्म धोरोमखौ